کووڈ کے دوران موبائل فون اور انٹرنیٹ کی کافی ضرورت محسوس کی گئی موبائل فون بچوں کے پڑھائی کے لیے بہت ضروری ثابت ہوا بچوں کے ہوم ورک اور آن لائن ایجوکیشن میں موبائل اور انٹرنیٹ نے کافی مدد کی کووڈ کے دوران مگر کووڈ نے بچوں کو موبائل کی لت کا عادی بھی بنا دیا آدھے گھنٹے کی پڑھائی اور ایک گھنٹے کی گیمنگ کے لیے موبائل کا استعمال ہونے لگا بہرحال کووڈ کے دوران موبائل اور انٹرنیٹ نے کافی مدد فراہم کی